جی میں نے منفرد ہو کر کے ایک خوبصورت چڑھنے والے مقام کا مناظرہ کیا شملہ کے بعد چوٹیوں پر ہم نے لوگوں ہم لوگوں نے کوشش کی تھی اس کے چڑھنے کے دوران مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگا تھا لیکن پھر میرے گائڈس نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ مجھے کیسے چڑھنا ہے اور مجھے کیسے سیفٹی سیفٹی کی ایک کٹ بھی مجھے دیے جس کو پہن کر ہم لوگوں نے اس پہ چڑھی اور خوف بھی چڑھنے کا ڈر بھی ختم ہو گیا اور اپنی ڈر پہ قابو کیا اور یہ وقت میرے لیے بہت ہی اچھا تھا بہت ہی ہی ہی پُر سکونت کا وقت تھا